जे केओ कहिओ बिहार नहि आएल छथिन हुनका हम अगरके सम्मान आदर सम्मानके साथ कहबनि एकबेर अहाँ बिहार आबू आओर हुनका ई प्रकारसँ हम बिहारके संस्कृतिके बखान कराएब जे सबसँ पहिले हम हुनका उतारब पटना पटना उतारब हुनका हुनका उतारलाके बाद जे छै से हिनका पहिले लऽ जेबनि महावीर मन्दिर महावीर मन्दिरमे दर्शन करेबनि ताहिके बाद हिनका लऽ जेबनि घुमाबैलए गाँधी मैदान गाँधी मैदानमे घुमेलाके बाद हिनका लऽ जेबनि हम गाँधी मैदानमे घुमेलाके बाद हिनका हम लऽ जेबनि इको पार्क इको पार्क इको पार्कमे घुमेलाके बाद लऽ जेबनि हम हिनका वाटर पार्क जाहिमे स्नानके सुविधा रहै छै खेलकूदके सुविधा रहै छै वाटर पार्कमे खेलकूदके सुविधा रहै छै स्विमिङ्ग पूलके सुविधा रहै छै स्नानके सुविधा रहै छै घुमै लाइक जगह अइ स्नान लाइक जगह अइ हुनका ताहिके बाद लऽ जेबनि हम गोलघर पटनाके गोलघर फेमस जगह पटनाके गोलघर पटनाके गोलघर लऽ जेबनि गोलघर घुमेबनि हमरा उम्मीद अइ हुनको नीक लगतै पटनाके गोलघर घुमैमे गोलघर घुमेलाके बाद हम हिनका लऽ जेबनि चिड़िआघर पटनाके चिड़िआघर पटनाके चिड़िआघर लऽ जेबनि चिड़िआघर घुमेबनि ताहिके बाद हम हिनका लऽ जेबनि राजगीर राजगीर लऽ जेबनि राजगीरमे कुण्ड अइ जे कुण्डमे ठण्डीके मौसममे गरम पानी निकलैए आओर गरमीके मौसममे ठण्डा पानी बहुत मजेदार जगह अछि जाहिमे हम हुनका सभके लऽ जेबनि घुमाबैके लेल ठण्डीमे गरम पानी निकलै छै आओर गरमीमे ठण्डा पानी निकलै छै तऽ उम्मीद अइ आनन्द आएत अहूँ सभके आओर हुनका तक हुनका बाद लऽ जेबनि हम हिनका गया गया जतऽसँ बुद्धके ज्ञान मिललै गया घुमा देबनि आओर ताहिके बाद अहाँ आबि जाउ अपन मिथिला दरभङ्गा मधुबनी दरभङ्गामे हम हिनका लऽ जेबनि मिथिलामे अगर प्रवेश कऽ गेलिए मिथिला अगर आबि गेलिए तऽ सबसँ पहिले हम अहाँके लऽ जाएब मिथिला हाट जेकि दरभङ्गासँ किछुए दूरीपर अररिया सङ्ग्राम गाममे स्थित अइ मिथिला हाट बहुत मजेदार जगह अइ मिथिला हाटमे अहाँके जे छै से बताएल गेल अछि जे मिथिलाके मिथिलाके रहन सहन मिथिलाके खानपान मिथिलामे केओ मैथिलानी कोना रहै छथिन कोना एगो मिथिलाके घरके कि समस्या रहै छै आओर कोना कएल जाइत अछि सब देखाएल गेल अछि वहाँ तऽ मिथिला हाटपर आओर मिथिला हाटके इन गेट एन्ट्री कएलाके बाद सबसँ पहिले जे अहाँ नजारा देखब नजारा देखब अहाँके आनन्द आएत हाँ आनन्द बिलकुल आनन्द आएत आओर ओहिके बाद मिथिला हाटमे अनेको प्रकारके रेस्टोरेन्ट छै जकरा इङ्गलिश रेस्टोरेन्टके नामसँ कहल जाइ छै हाँ घुमै लागि जे छै से नदीमे नाव टाइपके रहै छै जाहिमे अहाँसभ बैठिकऽ आनन्द लऽ सकै छी लाइटिङ्ग छै बहुत भरपूर लाइटिङ्ग छै उम्मीद अइ अहूँसभके नीक लगत आओर ओहिके बाद सबसँ महत्वपूर्ण चीज जे मिथिलाके बारेमे दर्शाएल गेल अछि मिथिला हाटमे जे सचमे हमरो बहुत नीक लागल आओर हम देखिकऽ प्रभावित भऽ गेलहुँ जे मिथिला हाटपर किछु एहनो चीज छै जे जाहिके देखैलए बहुत दूर दूरसँ लोक आबै छै जे मिथिलाके कोना रहन सहन छै कि खानपान छै मिथिलाके खानपान मिथिलाके रहन सहनके बारेमे मिथिला हाटमे बताएल गेल अछि मिथिला हाटके फेमस जगह अइ भनसाघर जाहिमे ई चीज देखाएल गेल छै जे से मिथिलामे कोना कि रहि रहल छै आदमीसभ कोना कि करि रहल छै चुल्हा कए प्रकारके होइ छै खाना कोना बनै छै माटिपर माटिके बरतनमे खाना कोना बनै छै हाँ तऽ मिथिला हाटके भनसाघर जे पुराना जमानामे जेना रहै छलै फुसिके खरके घर टाटके घर माटिसँ लेपल ओहिपर मिथिला पेन्टिङ्ग पाड़ल ओनाहिते बनाएल गेल अछि आओर सबसँ नीक बात ई ओतुका अइ जे ओतऽ जे किछु भी ब्योग बनै छै ओ चुल्हापर बनैत छै आआरे लकड़ीके जलावनसँ बनै छै जेकि आब कतहु देखैलए नहि मिलत जतऽ जेबै गैसेपर मिलत बिजलिएपर मिलत लेकिन भनसाघर मिथिला हाटमे जे छै ओतऽ अहाँके मिट्टीके बरतनमे खाना बनत मिट्टीके बरतनमे खाना मिलै बनै छै आओर से अहाँसभ घुमैके वास्ते जेबै तऽ ओतऽ बैठिकऽ खाउ पितरिआ थारीमे देत खाना खाइलए खानाके आइटम छै मिथिलाके विशेष आइटमसब छै मड़ुआ रोटी अछि खुद्दीके रोटी अछि अरबा चाउरके रोटी अछि मकइके रोटी अछि साग अछि फोरन अछि इचना माँछ अछि मखानके खीर अछि बहुत सारा आइटम अछि मिथिला हाटके फेमस जगह छी भनसाघर आओर जे केओ भी मिथिला हाटपर जाइत अछि ओ भनसाघर जेबे जाइत अछि बिलकुल जाइत अछि आओर जेबेटा करताह किएकि मिथिला हाटके मेन फेमस जगह भनसाघर भेल आओर मिथिला हाट घुमू मिथिला हाट घुमलाके बाद चलू दरभङ्गा घुमाबै छी दरभङ्गामे अहाँ दरभङ्गा पहिले आएब सबसँ पहिले हम लऽ जाएब श्यामा माइ मन्दिर दरभङ्गाके फेमस जगह श्यामा माइ मन्दिरमे आउ मइआके आशीर्वाद लिअऽ मइआके अनुपा अनुकम्पा लिअऽ ताहिके बाद परसाद वितरण होइ छै परसाद लिअऽ परसाद ग्रहण करू आओर चलू घुमबै छी हम अहाँके दरभङ्गाके राज मैदान दरभङ्गाके राज मैदानमे किरकेट होइ छै ओ किरकेट देखाबै छी हम अहाँके बहुत बढ़िआँ किरकेट होइ छै बहुत बढ़िआँ जगह अछि राज मैदान जाहिमे किरकेटके सेन्टरो अछि जाहिमे बच्चासभके किरकेटके बारेमे शिक्षा देल जाइत अछि सिखाएल जाइत अछि कोना खेलल जाइ छै कि कोना कएल जाइ छै आओर जे छै से एहिके बाद लऽ जाएब हम दरभङ्गा यूनिवर्सिटी जे यूनिवर्सिटीके नाम छी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी घुमै लागि जगह सेहो अछि आओर यूनिवर्सिटी तऽ छिहे घुमै लागि घुमै लागि जगह सेहो अछि एहिके बाद लऽ जाएब तारामण्डल तारामण्डल घुमू म्युजियम घुमू म्युजियममे अहाँके देखाएब हम कोना कि पुराना संस्कृतिके आदमीसभ रहि रहल अछि कोना कि करै छथिन एहिके बाद हम आनि लेब मिथिलामे अपन गाम गाम आउ गामके आनन्द लिअऽ खेतके आनन्द लिअऽ जे खेत अहाँके कतहु देखैलए नहि मिलत ओ खेत एम्हर मिलत खेतके आनन्द लिअऽ खेत घुमाएब सबसँ पहिले हमर गाम पाली अछि पाली आउ खेत घुमाएब खेत घुमाएब एहिके बाद पालीमे अहिरैन मन्दिर अछि बड़ा फेमस जगह बाबा जागेश्वरनाथ अस्थान अछि मन्दिर घुमब मन्दिर घुमू अहिरैन मन्दिरके नामसँ जानल जाइत अछि पाली घनश्यामपुरमे अहिरैन मन्दिरके नामसँ फेमस जगह अछि एकबार पालीमे आउ दुर्गा अस्थान हम अहाँके घुमाएब दुर्गा अस्थान दुर्गामाँ भगवतीके मन्दिर अछि पाली मार्केट हम अहाँके घुमाएब पाली मार्केट बहुत नीक मार्केट अइ हमरा आओरके गामके बहुत बढ़िआँ मार्केट अइ अहाँके से जे किछु चाही सब मिलि जाएत मार्केटमे शहर शहर जेना नहि अइ लेकिन शहरसँ कमो नहि अइ आओर अहाँके जे छै से एहिके बाद हम लऽ जाएब खेत पथार देखाएब मिथिलामे कोना कोना रहै छिए कोना माटिके घर रहै छै कोना खपड़ाके घर रहै छै कोना एस्बेस्टसके घर रहै छै माटिके अँगना रहै छै कोना गोबरसँ निपल जाइत अछि कोना हमसभ रहै छी मिथिलामे इएहसब बताएब इएहसब देखाएब आओर पालीमे डिहबार बाबा अस्थान नाम फेमस जगह अइ मन्दिर अछि मन्दिर लऽ जाएब मन्दिर घुमाएब आओर आनन्द लेब अहूँसभ अहूँसभ मजेदार जगह देखिके नया जगह देखिके आनन्द लेब बस इएहसब मिथिलाके विशेष चीज अइ